जोंनि जायगायाव नाया मेला मोनो मावा फिथिख्रि ए एलेंगा बामि थुरि बाथा नास्राइ नास्राइ नास्राइ बरा मागुर सिंगि बायदिसिना ना मोनो जोङो बेफोरनि नाफोरनि दामफोरखौ ना मावायानो एक्स' थाखा फवा नास्राइफ्राबो एक्स' मागुर सिंगिफ्रा देरस' दुइस' ओरैहाय मोनो खुसियाबो दुइस' गाहाम फवा बामि देरस' मागुर दुइस' सिंगि सिंगियाबो देरस' बारलिबो मोनो बारलियाबो देरस' गाहाम दुइस' गाहाम जोंनि जायगायाव नायानो मेलाथार

नास्राइ मावा फिथिख्रि बायदि बांसिन मोनो बे बे जायगायाव नायानो गिदिर गिदिरा खम नालाय फिसा फिसाखौनो मोनजोबो जोङो बेफोरखौनो फानहैला बायो जोङो मावा फिथिख्रिआनो देरस' बा एक्स' ओमफ्राइ माबा नास्राइ बोथियाफोर मोनो बेबो एक्स' देरस' गाहाम मागुर सिंगियाथ' दामानो बांद्राय दुइस' गाहाम होनो ना ब'वालियाबो देरस' गाहाम चारस' बाबो जों बेफोरखौ मोनजायानो गिदिर गिदिर नाखौ ना फिसाफोरखौनो जोङो खुनुरुखुम गामियावनो सारनानै सारनानै जालाबायो फानो जाना आग्लायनायफोरखौ बेफोरनो बेराद मोनो दैमा गिदिराव थांबाबो जोङो दैमा गिदिराव थांबाबो जोङो नाफोरखौ गिदिरफोरखौनो मोना बे फिथिख्रि बोथियाफोरखौनो जोङो सारनानै जायो फानोबो बेफोरखौनो जा जाना आग्लायनायफोरखौ जों फानो जा मोनो बेखौनो फोरान्नानैबो जायो जोङो